हमरा यहाँ मने एक मेला उला लगैत छै जे अथी हइ सभ खाना उना प्रतियोगिताके लेल मेला लगायल जाइत छै जे बाहर बाहरसँ भी खाना बनाबयवला लोग आबैए सभ अपन अपन व्यञ्जनके हिसाब किताब रखैए हइ न कोनो जे हइ अपन दालिए बनाबयके जे हइ टॉपर बनाबयके अथीपर कोनो भात बनाबयके कोनो सब्जिए बनाबयके अपन जे हइ से अपन कयलक जे हम सभसँ टोपर हम बनबैत छी सभसँ बढ़िआँ हम बनबैत छी सभ अपन अपन जे हिसाबसँ जे हइ से कोनो तस्मैए बनाबयके अथी कयलक हइ ने कोनो हलुए बनाबयके अथी कयलक समावेश सभ अपन अपन एहि मेलामे अबैए जौनमे कि मुखिया सरपञ्चसभ रहैए प्रशासन लोक भी रहैए हइ ने ब्लॉकके भी किछु माननीय ऑफिसरसभ रहैए ओहोसभ अपन अपन देखैए यहाँके व्यवस्था आ सभ जे हइ से जे जेहन बन्हिआँ बनेलक ओहि हिसाबसँ जे हइ से मुखिया सरपञ्च भी अपन अपन जोगदान देलक ओ अपन अपन जे हइ से किछु इनाम देलक हइ ने सभ एनी आ कऽ सभ स्टाफसभ खयलक पीलक ओहिमे जे हइ जकर जेहन बनल रहय ओहि ढङ्गसँ जे हइ ऑफिसरसभ भी अपन अपन जे हइ इनाम देलक मुखिया सरपञ्च भी इनाम देलक हइ ने ओहिमे जे हइ से जकर जे सामान बनल ओहिमे जे हइ से ओकर बाहर बाहर अथी लोक कोनो विडियोपर डाल देलक कोनो यूट्यूबपर डाललक सभ अपन अपन बनाबयके तरीका हइ ने ओहिमे जे हइ से हम हमहूँ एकबेर बनओने रही तऽ तस्मै बनओने रही ओहिमे हम अपना हिसाबसँ जे तस्मै बहुत सुन्दर बनल रहए ओ तस्मै खा कऽ लोक जे हइ से बड़ा प्रसन्न भेल ओहिमे जे हइ से हमरोसभके किछु इनाम मिलल हइ ने आ इएह जे हइ से अनुभवसभ जे हइ कुछ लोग लिखिके लऽ गेल जे यूट्यूबपर डालि देलक हइ ने विडियो बनाके डालि देलक इएहसभ अपन लोक कयलक एहिसब तरहसँ तऽ हमरोसभके अनुभव जे होइत रहैए बराबर जे एहिमे जे कहीँ कहीँसँ जे आयल ओकरोसँ किछु हमरोसभके सीखयके मौका मिलल हमरोसँ दोसरोके किछु सीखयके मौका मिलल हमरासभके इएहसभ जे हइ से खाना बनाबयके प्रतियोगिता हमसभ बराबर जे हइ से अथी करिते रहैत छी हइ ने एही लेल जे हइ से कभी कभी मौका मिल जाइए बाहर भी जाइके खाना उना बनाबयके लेल साधु सन्तमे जे हइ से साधुके जे हइ से भण्डारा उण्डारामे हइ ने ईसभ सभ हमसभ करैत छी हइ ने